मेरी जिंदगी दा पर्सनल गोल एह् ऐ कि में इक साईंटिस्ट बना जेह्दे कन्नै केह् होऐ कि जेह्दे कन्नै जियां में जियां बॉयो टैकनॉलजी चूज कीते दा अपना इक सबजैक्ट में एह् कीते दा तां कि में अग्गें में अग्गें केह् करी सकां में रिसर्च करी सकां अलग अलग फील्ड बिच्च कि कि'यां कि'यां चीजां होंदियां कि'यां टैकनीक यूज करियै अस चीजां बनाई सकदे जेह्दे कन्नै लोंकें गी बड़ी सारी हैल्प होऐ उं'दा लाईफ असान होई सकै ते कन्नै उ'नेंगी कोई बमारियां जां कोई बी जेह्की चीजां उ'नेंगी जेह्कियां मतलब दुखी करी सकदियां इ'यां उं'दे कोला जा उ'नेंगी छुटकारा पाई सकन जियां लोग साढ़े घरै बिच्च जियां बाकी बी लोग अपने अपने खेतें बिच्च केह् करदे कि ओह् केह् आखदे खाद यूज करदे जियां ओह् खाद यूज करगे अपने अपने अपने उस क्राप गी केह् आखदे शैल केह् आखदे बढ़ाने ते ओह् उ'नेंगी उ'नेंगी बी पता ऐ कि ओह् साढ़ी जिंदगी बास्तै साढ़ी लाईफ बास्तै बड़े डेंजरस न खतरनाक न साढ़ी जिन्दगी मतलब जियां अज्ज कल लोकें गी गैस होआ दी इ'यां कोई कोई कुसेै गी शूगर होआ दा बी पी दी प्रावसन होई दी इ'यै सब चीजां ते हैन जेह्कियां पैह्लें साढ़े अनाजै गी लग्गा दियां ते असेंगी बमारियां ला दियां ते बमारियां ला दियां कि अगर अगर अस अगर अस अलग अलग ऐसियां चीजां बनाहगे जिंदे कन्नै केह् हऐ कि कोई मतलब कोई ऐसी चीज बनै जेह्की साढ़ी क्राप गी लग्गै कदें ओह् केह् करै कि साढ़े कुसै बी बंदे गी ओह् कोई प्राब्लम नेईं ला जियां मतलब जियां अ'ऊं इक साईंटिस्ट बनी आं जियां कोई ऐसी टैकनीक यूज करियै माईक्रो आर्गनिजम दा यूज करियै कोई ऐसा कोई ऐसा फर्टिलाईज़र बनाना बायो फर्टिलाईज़र बनाने जेह्की अस अपने खेत बिच्च यूज करगे ते उंदे कन्नै केह् होऐ नां ओह् इंसानें गी प्राब्लम देई सकै नां बूह्टें गी दौनों दा मतलब फायदा होई जा नां नां साढ़े इनबायर्नमैंट बिच्च कोई प्राब्लम होऐ ते जिनें लोकें गी बड़ी ओह् होऐ मिगी एह् एह् मेरी पर्सनल गोल इ'यै ऐ कि में मतलब ऐसी नमीं नमीं चीजां बनाई सकां जिनेंगी सारे लोकें गी जेह्की जिंदगी ऐ ओह् असान होई सकै कन्नै अरामदायक होई सकै ते मिगी एह्दे ते मेरे अध्यापक न जेह्दे मेरी यूनिवर्सटी दे उ'नें मिगी बौह्त जादा मोटिवेट कीते दा ऐ इन्न सारी चाजें तै चीजें तै कन्नै मेरे घरे आह्ले बी जियां सारे एह् चीजां यूज करदे उ'नेंगी ऐसी ऐसी प्राब्लमां होंदियां मेन चीज ते इ'यै ऐ ना कि अस रुट्टी खंदे ते असेंगी नेहियां नेहियां प्राब्लम परेशानियां होंदियां नेहियां नेहियां परेशानियां होंदियां अगर अस कोई चीज ऐ जेह्का मेन बेस कोला अगर अस उसी शैल चीज देगे ओहदी साढ़ी क्राप बी ते शैल निकलनी नीं ते शैल निकलनी ओह्दे कन्नै सारे शैल ठीक रौहने उ'नें कोई ओह् निं होनी ते मिगी मेरे टीचरें मेरे घरै आह्लें उनें बौह्त जादा मोटिवेट कीता कि अस अस अस केह् करचै अस रिसर्च करचै इ'नें चीजें दे बारे च पता लाचै कि'यां कि'यां एह् चीजां बनदियां कि'यां कि'यां अस इसी अपनी जमीन बिच्च यूज करी सकदे जियां लोकें गी कोई बी प्राब्लम फेस नेईं करी सकै कोई बी उ'नेंगी बमारी निं होऐ कोई बी उ'नेंगी कोई बी साढ़े मतलब बाताबरन गी कोई बी कोई बी हानि नेईं होऐ अस कोई ऐसी चीज बनाचै टैकनीक यूज करियै बड़ी सारियां चीजां होंदियां जियां अस जियां अस टैकनीक जियां अस कोई बी सब्जी ऐ उस सब्जी दी शैल्फ लाईफ बढ़ाने बास्तै ओह्दे बास्तै बी इक टैकनीक यूज होंदी कोई ऐसा कोई ऐसा माईक्रो ऑर्गनिज़म यूज करियै ओह्दा असेंगी ओह्दा अस जीन चेंज करियै ओह्दे च अस केह् करी सकदे उस ओह्दी अस लाईफ इनक्रीज करी सकदे जियां जियां टमाटर होई गेआ अज्ज कल टमाटर ऐसे औंदे ते कि अस उ'नेंगी अस उ'नेंगी बड़ी देर तक रक्खी सकदे ते ओह् खराब नेईं होंदे ते इ'यै नेहियां इ'यै नेहियां चीजां अस बनाई सकदे ते ओह् करी सकदे मेरा इ'यै पर्सनल गोल ऐ कि में साईंटिस्ट बनां ऐसी ऐसी चीजां बनां जेह्की लोकें दी असानी आसान करी सकै लाईफ कन्नै मेरे अध्यापकेंमेरे गुरुएं मेरे मेरे मेरे पेरैंटस ने मिगी बौह्त जादा मोटिवेट कीते दा ऐ एह् सब अचीव करने बास्तै